ہمارے علاقے میں بہت سارے پولیس آتی آتی رہتی ہے اب جھگڑے ہوتے ہیں تو جلدی سے آ جاتی ہے بہت حملہ کرتی ہے پولیس اور جھگڑا ہوتے ہے تو آ جاتے ہے پولیس ہمارے گاؤں میں اچھی سے پکڑ دھکڑ کرتی ہے اور گاؤں سے جاتے ہے پکڑ کے پولیس اور بڑا ساری کام کرتی ہے اور جو لڑائی جھگڑا کوئی اچھا خراب ہوتی ہے تو جلدی سے آ جاتی ہے پولیس اور اس کو حل کرتے ہیں حل کرتے ہیں لڑائ جھگڑا کو سرینڈر کر دیتے ہیں بڑھانے نہیں دیتے ہیں پولیس تب جاتے اور سا پولیس پپڑ کے اس کو سائلینٹ کرتے ہیں سائلنٹ کر کے جھگڑا کو نپٹ دیتے ہیں نپٹ کر کے چل تب چلا جاتے ہے پولیس اپنے گھر کوئی بھی کیس مقدمہ ہوتے ہے تو جلدی سے جھٹ سے آ جاتی ہے پولیس گھر پہ پکڑ دھکڑ کرتے